जी तो वहाँ तो ठीक ठाक है फ़िलहाल वह मंदिर जो दिख रहा है ना जी मंदिर जो है जी तो उसी को पास में आए हैं

हाँ हाँ अभी तो ठीक ठाक काम चल रहा है वह तो बहुत जल्द वह हो जाएगा

जी जी बहुत हाँ बहुत वह कम दिन अब लगेगा हो जाएगा

वह प्रारंभ है हाँ हाँ चालू है अच्छी तरह चल रहा है ठीक है ठीक है चल रहा है हाँ हाँ ठीक है कोई दिक़्क़त नहीं हो रही है नहीं नहीं अच्छी तरह है कम होगा

हाँ सर अच्छी तरह चलता है कोई दिक़्क़त नहीं है हाँ समस्या तो नहीं है सर एकऊ समस्या क्या रहेगा सर सब चीज़ अच्छे से चल रहा है अभी अभी तो नहीं चल रहा है काम

नहीं नहीं वह भी गए थे लेकिन फ़िलहाल तो नहीं गए हैं जो करता है ठीक है चल रहा है उसका काम भी पूरे होने वाला हाँ हाँ शुरू शुरू होने वाला है